हांव लग्ना पयलीं सुद्दां अशेंत क्लासीक वयतालें शिवण क्लासीक तेन्ना एक ब्लावज बीन शिंवपाक शिकलें ब्लावज भुरग्यांचे ल्हान भुरग्यांचे कपडे अशेंच कितें कितें अशें शिकलें मातशें आनी मागीर आतां लग्न जावन बीन अशें पयलीं क्लासीक गेलें तें आमकां मशिनां मेळ्ळीं तीं मशिनाचेर मागीर तें हे हेचे गजडी शिकपाक लागल्या हांव गजड्यो शिवोन लग्न जावन आतां तें शिवता लोकांचे आनी म्हाजे ब्लावज शिंवता ब्लावज शिवोन आतां तें कोणाचे अशें गिराय घेता आनी गजाली बी शिवपाक त्यो शिंवता आनी